हमरा घरमे पाहुन परख आबैय तऽ आओर विशेष प्रो विशेष प्रोग्राम सब बना लै छियै अपना घरमे रहै छी तऽ भात दालि फेर सबसँ पहिले सब्जी बनबै छियै सब्जी बना लेलहुँ भात दालि सब्जी बनाकऽ तब दालि बनेलहुँ दालि बनाकऽ तब भात चढ़ा भात बनेलहुँ मोन भेल तऽ भुजिया बना लेलहुँ मोन भेल तऽ पापड़ बना लेलहुँ कनी चरौरी छानि लेलहुँ तब चरौरी छानि कऽ पापड़ बनाकऽ ई सब राखि लेलहुँ तब कोनो कुटुम्ब चलि आयल तऽ आब ओ कुटुम्ब लए की बनायब तऽ ओ कुटुम्ब लए आओर बनबऽ पड़ै छै सामान बेसी तऽ कुटुम्ब जेहन खाइवला रहल तेहन बनबै छियै घरमे खाना तऽ हुनका लए कनी माछ भेल तऽ माछे मङ्गबा लेलहुँ नहि तऽ मीटे बना मङ्गा लेलक तऽ मीट चावल ईसब हुनको लए बनाकऽ देलहुँ खाइ लए तऽ अपना घरमे रोटी रे बनेलहुँ कनी चाय बना देलहुँ कनी चाय बनेलहुँ कनी रोटी बनेलहुँ कनी भुजिया बना देलहुँ कनी चरौरी पापड़ से बनबा देलहुँ कनी तरुआ छानि देलहुँ ईसब हम अपन घरमे खाना बनबै छी तब आओर होइए तऽ रातिमे फेनो मोन होइए रातिमे तऽ पूरी रे पूरी बना लेलहुँ मटर पनीरके सब्जी बनेलहुँ तब सेबइके खीर बनेलहुँ नहि तऽ हलुआ बनेलहुँ आओर चीज भेल तऽ आओर कोनो चीज सब है तऽ ओकर आलूके भुजिया बना लेलहुँ नै तऽ बैंगन सीमके भुजिया बनेलहुँ नहि तऽ बन्धा कोबीके भुजिया बना देलहुँ नहि तऽ मटर अथी छिम्मी छिम्मी कऽ आओर अथी बन्धा कोबीके से दए कऽ भुजिया बनेलहुँ इएह सब बनाकऽ से सब आदमी अपन खेलहुँ परिवारमे कोनो कुटुम्बो आबि गेल तऽ हुनको सएह हुनको लए तऽ फेनो पूरी बनेलहुँ ओएह सब्जी है मटर पनीर माछ मछली ईसब जे भेल सब गोटाके आनिकऽ सपरिवारमे खेलहुँ